آج کے دور میں جیسا کہ انڈیا دِن بہ دِن مزید ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور اِسی طرح انڈیا کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک بھی ترقی کر رہے ہیں اور نیو نیو ٹیکنالوجی اور سائنسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں اُسی میں سے انڈیا نے بھی دوسرے مُلکوں کے ساتھ اپنا قدم آگے ہی بڑھایا ہے پیچھے نہیں ہٹا اور آج کے دور میں جیسا کہ پہلے کی دور کی اگر بات کی جائے تو اُس وقت سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی اُس وقت بہت پیچھے تھی لیکن جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے یا ٹیکنالوجی دِن بہ دِن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اِسی میں یہ چیزیں ہر انسان کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو رہی ہے اور کہیں پر اِن چیزوں کا نقصان بھی نمایاں نظر آتا ہے اگر بات کی جائے اِس کے نقصانات کی تو اِس کے نقصان یہ ہے کہ ان فیوچر مستقبل میں انسان کے جوب کے لیے خطرہ ہے جیسا کہ آج کل چیٹ جی پی ٹی جس سے بہت ساری چیزیں انسان کو فری میں گھر بیٹھے بیٹھے دستیاب ہو جاتی ہے اِس میں اور بہت سی چیزیں یو ٹیوب اور واٹسایپ فیس بک انسٹاگرام یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے لیکن اِس میں جوب کرنے والے امپلائی کا فیوچر خطرے میں ہے اگر اِس کے فائدے کی بات کی جائے تو انسان ٹائم ویسٹ نہ بغیر ٹائم ویسٹ کئے یہ ساری چیزیں بہت آسانی سے صرف موبائل کے ریچارج سے یہ سب حاصل کر سکتا ہے اور اپنے اپنے کام کو آسانی سے انجام دے سکتا ہے اور رہی بات ٹائپنگ کی تو تو جیسے کہ پہلے ٹائپنگ کی جاتی تھی اُس میں ٹائم ویسٹ ہوتا تھا لیکن آج ٹیکنالوجی کے اِس بڑھاوے کی وجہ سے انسان کو ٹائپنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ صرف وائس ریکارڈنگ کرتا ہے اور خود بخود ٹائپ ہو کر کے ساری چیزیں چلی آتی ہے اِس طرح یہ ساری چیزیں ہم انسانوں کے لیے بھی مددگار ثابت ہے اور میرے لیے تو بہت زیادہ مددگار ثابت ہے اگر پڑھائی کی بات کی جائے تو کتابیں اور گائیڈس خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی ایگزام کے ٹائم پر یو ٹیوب اور فیس بک سے اور انسٹاگرام سے اور گوگل سے ساری پڑھائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے ایک پڑھنے والا انسان اگر چاہے پڑھنا تو اِن چیزوں اور موبائل ہی کے ذریعے سے بہت ساری پڑھائیاں اور ڈگریاں حاصل کر سکتا ہے اور بغیر پیسے انسویٹ کئے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے